आजकाल अशी परिस्थिती जाला समाजान की बाबा कोणाच कडेन मोबायल ना अशें ना मोबायल हे सगल्या कडेन पावल्या आनी खास करून भुरगे जे आसा जे प्राय प्रायमरीन वचपी नाजाल्यार शाळेंत वचपी तांचे कडेन मोबायल चड जाल्यात आनी ते जाणा की बाबा टॅक्नोलॉजी कशी वापरची आनी म्हाका दिसता मोबायलाचो वापर पळय जो आसा वो बरेंय कामांक वापरूं येता आनी वायट वायटूय कार कामांक वापरूं येता साइंटिस्टांक कितलो वेळ लागलो मोबायल तयार करूंक तेच जाणा आनी कितलो वेळ मोबायल वापरपाचो हें आमचे भुरगेच जाणा म्हाका दिसता की आमचे भुरगे मोबायलान चड मग्न जाता ते शो सोशल मिडयाचोय तांचेर प्रभाव आसा ते फोटो बी घालता आनी तेंच प्रमाणे विंगड विंगड गेम पबजी आयल्या ड्रीम इलॅवॅन आयल्या फ्री फायर आयल्या हील रन ते खेळत आसा आनी ते खेळून खेळून तांच्या दोळ दोळ्याचेर ताण येता तांचीं फक्त बोटां चलता आनी तेर दीस भर दीस भर खेळटार जागरणां करता शाळेंत वता शाळेंत तांचें लक्ष नासता घरा येता शिकपाचे न्ही करून परत ते हाजेरूच पडटा ड्री ड्रीम इलॅवॅन बी सगले की खेळाचेर आनी तांचें क कांय लक्ष अशें लागना आनी हें देखून तांचो रिजळ परिणाम असो कांय ना आनी तेंच प्रमाणे वो ड्रीम इलॅवॅन बी जो खेळ आसा तो एक प्रकारचो जुगा जुगारूत कसो आसा पूण तो लिगलायज केल्ले कारणान तो चलता थोड्या राज्यांनी बिहार म्हणात तमिलनाडू ताचेर बंद आसा बंदी आसा आनी म्हाका दिसता भुरगे जशे शाळेंतल्यान शाळेक वचून घरा आयले मागीर ते एकदांचे पभ पबजी म्हणा मोबायलाचेर पडटा ते रातचे अकरा जाय मेरेन मागीर जेवन सुद्दां ते परतूय मोबायलाचेरूच पडटा आनी खास हाजो प्रभाव आमचे अर्बन एरियेनूय जाला खेडे गांवानूय जाला पूण जाले तरी खेडे गांवांनी चड जाल्लें आसा कारण आवय बापूय तांचे खंय कामांक वता शेता शेतान वता दिसपट्टे काम करता तेन्ना तांकां भुरग्यांक सांगपाक कोण नासता की बाबा हे मोबायल दवर मोबायल तुजें कांयच ब बरें जावचें ना एक एकदां दिसता की बाबा त्या भुरग्यां कडल्यान मोबायल घेवन तो जमनीर मारून फो फोडप हेंच तें हातून भुरग्याचें भुरग्याचें भव भवितव्य बरें जातलें आनी मोबायल जो आसा पळय तो खरें म्हळ्ळ्यार आमी ऊ ऊ कॉल करपाक आनी कॉल घेवपाक नात जाल्यार एसएमएस करपाक बेजीक हाज्या खातीर वापरूंक जाय आनी ताजो बरो फायदो जावंक जाय वायट फायदो न्ही हे गेम गेम बी खेळूंक जायना आनी आमच्या भुरग्यांनी वो मो मोबायल मातसो कडेक दवरून घरांतल्यान भायर सरून भारतान खेळ कमी आशा आसा अशें ना तरे तरेचे खेळ आसा क्रिकेट आमचे म्हुणून सबंद भारत देश खेळटा पूण क्रिकेट सोडले आल्या चॅस जाका आमी बुद्दीबळ म्हणटा जो भारतान ताजो ईन इनवँट जाल्लो शोद जाल्लो चॅस आमी भारतान भारतीय मनशांनी सुरू केल्ले आनी तेंच प्रमाणे हॉकी जातून आमकां पयलीं गोळ्ड मॅडलां भागरां पदक मेळटालें तें आमचें बंद जालां बॉक्सिंगू भार भारत देश हो ऑलंपिकान सामकें बरो करतालो तेंय मातशें बंद जालां तेंच प्रमाणे रॅस रॅस रॅसलींग जाका आमी कुस्ती म्हणटा तेंय बी हातून आमकां ब्रॉन्ज मॅडल बी अशें मेळपाक लागलां भागरां पदक ज क सिल्वर मॅडल बी आमकां काज काजशें पदक बी आमकां खास करून आमकां मेळूंक ना सो म्हाका दिसता आमचें जेन्ना केंद्रान दोन हजार चवदान प्रधान मंत्री मोदी स सत्तेर आयलें तेन्ना ताणें सु सुरू केलें की बाबा दर वर्सां आपूण खेलो इंडिया गेम्स दवरतलो खेलो इंडिया गेम्स वर्सान एकदां दर वर्सा जाता वर्सान एकदां जाता खेलो इंडिया गेम पु पुणे पुणे दवरिल्ली आसा आसामाक दवरिल्ली आसा अंदू फाटल्या म्हयन्यान दोन हजार तेविसान जानेवारी जानेवारीच्या फॅबाच्या म्हयन्यात खेलो इंडिया गेम मध्य प्रदेशाक दवरिल्ली आनी म्हाका दिसता हेत जेन्ना भुरगे शा हातून आसता ज चड ल्हान आसता तेन्ना तांचे फ्लॅक्सिबिलिटी फिटनस बी तांकां बरो करपाचो तेन्नाच वेळ आसता मागीर तशें वय जालें की तितली तुज्या बॉडी तुका सात दिना म्हणजे टिनेजर्स म्हणटा आमी एकोणीस मेरेन बी मागीर तेन्ना आमी शिकून घेवंक जाय आनी आमी चाळीस जाय मेरेन ते म्हन्जे खे ते त्या त्या हातून आमकां फिटनसाकूय हॅल्प करतले आमची भलायकी बरी उरतली आनी त्याच प्रमाणे आमच्या देशाक जी ऑलंपिकान सामकी सुक्ती पडल्या एक दोन तीन चार अशी सामकी पांच म्हणजे बोटार मेजूं येता सामकी कमी पदकां मेळटा पळय तीं आमची चड मेळटली आनी म्हाका दिसता मोबायल मोबायल धोव कडेन जाय तितलोत वापरपाचो कडेक दवरपाचो आनी कडेक दवरपाच्यानूय आमकां आमकां बरें आसा आनी तेंच प्रमाणे मोबायला खातीर दोळ्याक आमचो ताण येता मोबायलान रेडियेशन्स आसता ते खातीर आमकां विंगड विंगड तरे तरेचीं दुसेंयां जाल्लीं आसा कोणांग कँस कँ कॅन्सर जाल्लो आसा त्याच प्रमाणे आमकां दोळ्यार ताण पडून आमकां वॉक्ल लागूंक शकता आनी मोबायल म्हणजे एक एडिक्शन जाल्लें आसा ड्री ड्रीम इलॅवॅन म्हणा ते एकदां जशी डीम काडली मागीर ती मॅच सोंपले की सुद्दा तूं जिकलो काय ना तें पळयता बरेच खेंपे आवय बापायंचें अशेंय जाल्लें आसा लाखांनी रुपया बा भुरग्यान बापायच्या एकावंटा वयल्यान काडला बापायक खबरूच ना भुरगो तो खेळ हल्ला मागीर बापायक कळ्ळा भुरग्यान जीव दिल्लो आसा बापायनूय ताका बडयल्लो आसा सो म्हाका दिसता भुरग्यांनी पबजी आनी जशें मोदीन म्हणिल्लें ए एक तें हाजें एग्जामीचें परिक्षा पे चर्चा ये पबजी वाला है क्या तशें म्हाका दिसता भुरग्यांनी पबजी कडेक दवरूंक जाय आनी जाता तितलें जशे पयलीं जा आमचे जाणटे लोक मैदानार वताले आनी विंगड तरे तरेचे खेळ खेळ खेळटाले भारतान खेळाची कमी ना अशें ना सो त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तांच्यानी खेळूंक जाय तांणी जाता तितलें लक्ष अभ्यास अभ्यासानूय घालूंक जाय पयलीं म्हणटाले की बाबा आपलो पूत इंजिनियर जातलो दोतर जातलो टिचर जातलो आतां असो वेळ आयला खेळ सामको प्रॉफॅश्नल जाल्लो आसा कमर्शियलूय तो जाला आनी आतां आवय बापूय म्हुणूंक लागला आपलो भुरगो क्रिकेटर जातलो आपलो भुरगो स स्विमींग करतलो आपलो भुरगो प्रॉफॅश्नल चॅस प्लेयर जातलो आपलो भुरगो कीक बॉक्सिंगान वतलो बॉक्सिंगान वतलो हॉकी खेळटा सो म्हाका दिसता हें हातुनूय आमी आमच्या फुडार घडोवंक शकता आनी तें बाकी आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता शाळांनी जेन्ना शि शिकयता पी लॅक्चर दिता पीटी पीटी पिरयड आसता पीटी पिरयडाकूय तेन्ना शाळेचे शिक्षकांनी तांकां भायर खेळा खेळपाक व्हरचें आनी बाकीचे विशय उरला ताचें पोर्शन बी कम्प्लीट करचें न्ही आनी म्हाका दिसता खेळ खे खेळानूत खेळ खेळुनूच पदक काडुनूच नांव करुनूच आमच्या भुरग्यांचो बरो फुडार आसा शिक्षणा बरोबर आनी पबजीन आमचें कांयच बरें जावपाचें ना अशें दिसता की ते एक एकदां तो पबजी खेळटा मोबायल काडून जमनीक मारचे